हम ने एक भगौना और चमचा लिया वो हमें सब्ज़ी बनाने में सहायक करता है जैसे कि हमारी ज़रूरत है पेट में कुछ जाना खाना वग़ैरह बनाना तो हम उस के लिए वो सामग्री खरीदते हैं जैसे चमचा भगौना हमारे सब्ज़ी बनाने में सहायक करता है चमचा सब्ज़ी को हिलाने में और भुगोना सब्ज़ी को डालने के लिए ये हमारे लिए उपयोग करता है